हमारे क्षेत्र में बिचौलिए आपके खे खेत स में जो उत्पादन होता है उसके लिए मंडी में एवं मंडी में नीलामी के तहत बोली एवं व्यापारियों द्वारा कार्य किया जाता है जो हमारे कमीसन हमा कमीसन बिल्टी पर लिया जाता है एवं उनके द्वारा बोली पर उत्पादन बेचने में काफी मदद की जाती है तथा उनके द्वारा इमरजेंसी पर किसानों का शोषण भी किया जाता है जोकि फुटकर व्यापारी द्वारा अनाज ख़रीदा जाता है जब कम प्राइस कम मूल्य पर ख़रीदा जाता है जिससे जिसमें किसान को काफी कम रुपये पर फसल उत्पादन फसल को बेचा जाता है जिससे किसान को कम रुपये प्राप्त होते हैं और उनके द्वारा किसान को बेचने में फसल में काफी मदद भी की जाती है उसमें समय एवं धन की लाभ प्राप्त होता है